सूर्य भगवान हमसभ सभसे पहिने उठलहुॅं अपन ब्रशसभ केलहुँ फ़्रेश भेलहुँ तकर बाद नहेलहुँ पूजाके सभ किछु ओरियलहुँ तऽ सूर्य भगवानके जल चढ़ेलहुँ किया तऽ सूर्य भगवान हमरसभके रक्षा करथिन तैं दुआरे हमसभ सूर्य भगवानके जल चढ़ाबै छी आर उपास भी एहि दुआरे करै छी अपन मनके संतुष्टि करै छी भगवान हमरसभके मनोकामना पूर्ण करथिन तैं दुआरे हमसभ उपासो करलहुँ पूजो पाठ करलहुँ आओर पूजामे की छै पहिने फूल चढ़ेलहुँ अक्षत चढ़ेलहुँ सिंदूर लगेलहुँ तहन फेर की फेर भेल की पूजा करलहुँ तहन प्रसाद भी चढ़ेलहुँ तहन व्रत राखलहुँ कहियो एहन होइ छै जे हमसभ व्रतों राखै छियै सभ दिन तऽ व्रत नहि राखै छियै पर कहियो कहियो व्रत राखै छियै तऽ व्रतमे केलहुँ की पूजा पाठसभ किछु बढ़िआँसॅं करलहुँ तऽ मन संतुष्ट भेल सूर्य भगवान छथिन सभके रक्षा करथिन तैं दुआरे सभ सूर्य भगवानके जल चढ़ाबै छथिन पूजा पाठ केलहुँ फूल अगरबत्ती देखलहुॅं तिलक लगेलहुँ सभ किछु केलहुँ बढ़िआँसॅं सूर्य भगवान बहुत बढ़िआँ छथिन सभ भगवानकेॅं